अच्छा मैं मतलब कि शुरू कोला ते असें नर्सरी स्कूल जेह्ड़ा ऐ उत्थें साढ़े ज्योतिपुरम स्कूल ऐ ते उत्थै पढ़दे रेह् अस ज्योतिपुरम स्कूल नर्सरी स्कूल उत्थै जन्दे रेह् बस उप्पर बैठियै जाना असें पैदल बी बड़ा चलने पौंदा हा मतलब कि हून अस मैं रेयासी ते ऐ मगर रेयासी अस ग्रांऽ बिच्च रौंह्नदे हे ग्रांऽ दा असें अपने ग्रांऽ दा उट्ठियै थल्लै ग्रांऽ मोड़ आना पौंदा हा उत्थै असें अपने बैग चुक्की चुक्कियै इयां निक्के निक्के होंदे हे नर्सरी स्कूल उद्धरूं असें बस पकड़नी ते असें ज्योतिपुरम पढ़ने जाना ते एह् नर्सरी एलकेजी यूकेजी असें उत्थै गै पढ़ी फिर ओह्दे बाद फिर मिगी घरै आह्लें पाई ओड़ेआ प्रोजेक्ट स्कूल फिर उत्थै पढ़े फिर रेयासी शिक्षा निकेतन स्कूल फिर उत्थै बी पढ़ी मैं एड़थ तक उत्थै पढ़ी मैं स्कूल बड़े चेंज कीते दे कोई मैं छे सत्त स्कूल न चेंज न कीते दे ते मैं हां फिर अठमीं तक मैं शिक्षा निकेतन पढ़ी फिर अठमीं दे बाद मैं चली अठमी नौमीं दसमीं मैं कीती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कीती अपनी फिर जेल्लै नौमीं दसमीं उद्धर कीती फिर मैं इलेवेंथ ट्वेल्थ हायर सेकेंडरी चली बोयज हायर सेकेंडरी इद्धर एह् रेआसी गै इद्धर पढ़ी फिर ओह्दे बाद कालेज चलियै अस इद्धर एह् गोरमैंट डिग्री कालेज ऐ इद्धर ऐ गार माड़ी ऐ इत्थै इद्धर कीता फिर एह्दे बाद अस आइयै परतियै इद्धर रेआसी बीएड असें ते वैश्णो देवी ऐ एह् यूनिवर्सिटी इद्धर कीती एह् रेआसी बीएड अस अपनी इयां इयां पढ़दे गे बस ऐ गरे इयै बीएड तक गै मैं अपनी पढ़ाई कीती दी ऐ ते पढाई करने च कोई इन्नी मतलब कि परेशानी बी नि घरै आह्लें कोला असें मतलब कि सारा किश टैम टू टैम थ्होंदा गेआ पैह्ले है हे कि असें बस्सें जाना पौंदा हा अग्गें पिच्छें फिर पैह्ले कोई घर गड्डियां बी नि ऐ हियां इन्नियां रक्खी दियां पैदल आना गड्डी तक फ्ही असें कोई पदरां मिंट लग्गी जन्दे हे पैदल असें पदरां मिंट रस्ता जाना फिर बल्लें बल्लें जेल्लै घर गड्डी लेई लेई लैतियां फिर बस इयै घरै आह्ले डैडी गै छोड़ने जन्दे हे उनें गै छोड़ने जाना उनें गै असेंगी घर लेआना छोड़ियै बस होर घर बस इयै घर गै कम्मकाज मतलब कि असें पैह्लें दादी कोई इन्ना कम्म नि करन दिंदे हे आखदे भई नेईं कम्म करने ईं नेईं लाओ बच्चें गी पढ़न देओ इनेंगी पढ़न देओ पैह्ले ते मतलब कि असें बल्लें बल्लें शौक जेल्लै असेंगी आना ते असें बी लग्गी पौना कम्म अच्छा नि चलो करनेआं फिर जेल्लै असें बल्लें बल्लें आई गेआ फिर असें मम्मी होरें आखना भाई बनाओ हून फुल्के तुस अज्ज हून इसलै तुस फुल्के बनाई ओड़ो फिर असें आखना नेईं नेईं हून असें नेईं फिर असें उत्थै बी छप्पना ना भाई नि असें हून पढ़ने जाने भामें पढ़चै नेईं लेकिन असें आखना नेईं हून अस इयां पढ़ने जा ने असें कताबां अग्गै लेइयै बेही जाना भाई असें कोई कम्म नेईं दस्सी ओड़ै ते कताबां लेइयै असें बेही जाना पढ़ने गी ते बस इयै चलदे रेह् परेशानी ते खैर इन्नी कोई आई नि आई ऐ जदूं मेरा मतलब कि एडमिशन करानी मेरे भैया गे उद्धर कालेज एडमिशन कराने गे ते मैं घर ही ऐ ही में प क रसोई अपने फुल्का बनान लगी ते कन्नै गै गैस हीटर दे उप्पर कुक्कर चाढ़े दा हा दाल दा ते ओह्दी सिटी है नि बज्जे दी ही पैह्ले सारे रसोई गै खड़ोते दे हे जियां सारे सारे बाह्र गे ते मैं कल्ली गे रेही रसोई फुल्का पका दी ही इन्ने ओह्दे पंज मिंट दे बाद कुक्कर फट्टी गेआ ते मैं उत्थै कोल ही खड़ोती दी ही कि मतलब कि मैं इन्नी अवाज सुनी ते मैं अवाज सुनियै मैं अपने मूंह् पर हत्थ रक्खी ओढ़े अपने मूंह् पर हत्थ रक्खे कि ओह्दे कन्नै मिकी समझ नि आया कि एह् होएया केह् ऐ म्हल्ले आह्ले लोक सारे मतलब कि साढ़े घर आई गे दौड़िये भई दिक्खने कि केह् गल्ल होई कैह्दी अवाज होई इन्नी इत्थै अग्गे जेल्लै उनै आह्नियै दिक्खेआ भई कुक्कर फटे दा ए घरै आह्ले सारे दौड़ियै आइयै मिगी अजें पता नेईं ऐ हा भाई एह् कुक्कर फटे दा मिगी जल्दी जल्दी चुक्कियै अंदर लेइयै पूरा छत्त साढ़ा अग्गें पिच्छें कुक्कर मतलब कि सिटी बी ओह् निकलियै शेल्फ दे उप्पर मतलब कि चली एह् ऐ कि मिगी कोई इन्ना कोई सेक नि लग्गेआ मिगी सिर्फ हत्थें गै थोह्ड़ा नेहा सैक लग्गे दा हा कि मैं मूंह पर हत्थ रक्खी ओड़े दा हा मी मूंह च इन्नी मतलब कि ओह् लग्गी दी ही गरमैश लग्गी दी ही कि पैह्ले नि पता हा केह् होए दा लेकिन जेल्लै मैं सारें लोक गल्लां करन नि माए कुक्कर फटी गेआ ते कुड़ी बची गी इंदी कुक्कर फटी गेआ कुड़ी बची गी ते ओह् मतलब कि फेर मी आया भई अच्छा कुक्कर फटी गेदा ते मेरे मूंह गी गरमैश मिगी मेरे चाचू मतलब कि शीशे दे अग्गें खडरन आह्नियै कि बच्चा अपनी अक्खियां खोल ते दिक्ख ते मैं मतलब कि अपनी अक्खीं नि खोलां मैं आक्खां भई नेईं मैं अक्खीं नि खोलनी मेरा मूंह सारा सड़ी दा ते मैं मतलब कि कियां अपना एह् मतलब कि जले दा मूंह मैं अपना कियां शीशे च दिक्खना ऐ ते मैं अपनी अक्खीं नि खोलां मिगी सारे समझान ते घरै आह्ले उआं मैं अक्खियां उस चक्करै नि खोला दी ही भई मेरा मूंह सड़ी दा मैं कियां मूंह दिक्खना ते घरै आह्ले सोचन भई नेईं एहदी कुड़ी दी अक्खियें कुछ होई गेदा एह् अपनी अक्खियां नि खोलै दी ऐ ते बस फ्ही इयां थोह्ड़े थोह्ड़े चिर दे बाद इयां बल्लें बल्लें जेल्लै मी सारे आखन भई शुक्र भई गल्लां सुनै दी ही मैं आक्खै दे हे आपूं बिच्चें भई शुक्र ऐ भई कुड़ी ही सेक नि लग्गेआ कुड़ी ठीक ठाक ऐ भई सेक नि लग्गेआ ते ठीक ठाक ऐ फेर इयां बल्लें बल्लें मैं इयां अक्खियां खोलियै अपना मूंह दिकखेआ इयां नेईं भई हां मेरा मूंह ठीक ऐ इन्ने देर डैडी मेरे घर नि ऐ हे डैडी गी फोन कीता भई घर आओ जल्दी जल्दी ते कुक्कर फटी गेदा कुड़ी गी सेक लग्गे दा अजें छड़े फोन करै दे गै हे डैडी रेआसी हे डैडी मतलब कि इन्नी तौले घर पुज्जे कि मतलब कि मैं सनाई नि सकदी किन्नी तौले मतलब कि सेक नेईं इन्ना मिकी लग्गेआ लेकिन फिर बी रेआसी लेइयै गे हस्पताल उत्थै भाई दस्सन लगे जेल्लै उत्थै हस्पताल भई सनाया भई कुक्कर फटे दा ओह् डाक्टर इयां थोहड़े पिच्छे होई गे भई एह् कुक्कर फटे दा उनें सोचेआ पता पता नि केह् गल्ल ऐ भई कि कुक्कर फटी गेदा ऐ ओह् मतलब कि थोह्ड़ा होर चक्करें लगी पे सोचना भई किश होर गल्ल ते नि होगी भई एह् इयां कुड़ी सड़ी सूड़ी दी भई सड़ी दी सेक ते नि ऐ हे इन्नेै लग्गे दे फिर ओह् जेल्लै साढ़े होर बी उत्थै बाखफ हे फिर उनें सारें आखेआ भई नेईं एह् फुल्का पका दी ही दाल चाढ़ी दी ही ओह् कोई दाना हा सिटी फसी दा ते ओह् फिर उनें बस चेकअप कीता मेरा ते फ्ही मैं घर आई ते भेइये आह्नियै सनाया भई भैया एडमिशन कराने ते तुस गेदे हे मेरी उस कालेज अज्ज मेरी एडमिशन होई दी ही पर कोई भगवान नै मी बचाई ओड़ेया ते मैं बची गेई कोई सेक सूक मिकी इन्ना नेहा लग्गे दा हा इ'यै बस मेरी जिंगदी च इ'यै कोई दुर्घटना नेईं होई ते होर बाकी सारा किश ठीक ठाक गै रेहा मेरे कन्नै कोई ऐसी मी कोई ओह्दा मुश्किलें दा सामना नेईं इन्ना करना पेआ